नहीं मैंने ऐसा कोई भी गेम कभी भी नहीं खेला हैं क्योंकि मुझे बचपन से ही किसी भी गेम को खेलने में कभी भी कोई रुचि नहीं रही है मेरा हमेशा से ही पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है अगर किसी ने मुझे बोला भी है कोई गेम खेलने के लिए या कुछ भी तो मैंने कभी भी उसमें रुचि नहीं दिखाई है क्योंकि अगर कोई इंसान रुचि के अनुसार कोई कार्य कर रहा है तो ही अच्छा लगता है लेकिन मुझे बचपन से ही पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुचि रही है इसलिए किसी भी खेल को लेकर मुझे कभी भी कोई निराशाजनक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है या किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है और जब कभी मैंने कोई गेम खेला ही नहीं है जो वो मुझे निराशाजनक या मुश्किल लग ही नहीं सकता है तो इस वजह से मैंने कभी खेल में ना तो कभी मैंने किसी गेम में या खेल में कोई विशेष रुचि दिखाई है जो इस वजह से कोई भी निराशाजनक परिस्थिति नहीं रही है या मैंने ऐसा मैंने ऐसा सोचा हो या कोई मुश्किल परिस्थिति का सामना किया